سلائی مشین سلائی مشین کیا ہے سلائی مشین پہلے ہاتھ سے ہوا کرتی تھی ہاتھ سے چلا کرتی تھی سلائی مشین میں بدلاؤ ہوئے پھر وہ موٹر سے چلی اب جوکہ مشین آ گئی جوکہ مشین ایسی مشین ہے اتنی فاسٹیج مشین ہے کہ منٹوں کا کام سیکنٹوں میں کرتی ہے

بغیر سوئی کے بغیر شیٹل کے سلائی مشین بےکار ہے بغیر سیٹل کے سلائی نہیں کی جا سکتی بغیر سوئی کے سلائی نہیں کی جا سکتی تو سلائی مشین میں یہ دونوں چیزیں ہونی بھی بہت ضروری ہیں بنائی کی پہلے کھڈیاں چلتی تھیں اور وہ کھڈی ہاتھ سے چلتی تھیں ہاتھ سے بہت زور لگانا پڑتا تھا اور اتنا زور کہ ایک گھنٹے میں ایک چادر یعنی دیڑھ ڈیڑھ گھنٹے میں ایک ایک گھنٹے میں ایک چادر بنتی تھی بہت ساری جگہوں پہ میں نے آج بھی دیکھا کہ وہ آج بھی ہاتھوں سے چلتی ہیں تو اس میں بدلاؤ کی ضرورت ہے بدلاؤ کی ضرورت یہ ہے کہ وہ موٹروں سے چلنی چاہیے جو گھنٹوں میں کام ہو رہا ہے جو گھنٹوں میں چادریں بن رہی ہیں وہ پندرہ منٹ میں دس منٹ میں بنے اور اس میں اگر موٹر لگ جائے گی اگر موٹروں سے اگر وہ کام ہوگا اس کی تیکنک کو سدھار دیا جائے گا تو جلدی بنائی ہوں گی اور لوگوں تک جلدی پہنچیں گی